یوم آزادی پندرہ اگست انیس سو سینتالیس گاندھی جی کی پیدائش دو اکتوبر اٹھارہ سو انہتر میرے بڑے بھائی کی پیدائش دس دسمبر انیس سو نواسی میری بہن کی پیدائش پانچ جنوری دوہزار پندرہ یوم اطفال چودہ نومبر دو ہزار بائیس